एक बार हम लोग करवा व्रत थे

करवा व्रत थे तो सारी महिलाएँ इकट्ठा हो गईं इकट्ठा होने के बाद में हम लोग एक अच्छा सा रंगोली बनाया सारी महिलाएँ इकट्ठा हो गईं फिर हम सब लोगों ने मिल के एक अच्छी सी रंगोली बनाई रंगोली में हमने सोचा कि कोई अच्छा सा चित्र बनाएँगे तो चित्र बनाने में जो बना रहे थे हम लोग वो भूल गई बनाने को एक अच्छा सा मोर बना दिया मोर बहुत सुन्दर था बहुत सुन्दर मोर बन गया एक बार दिवाली थी घर पे तो हम लोग दिवाली में रंगोली बनाया उसमें अच्छा था अच्छा सा कलर बनाया उसके बाद में कुछ उसमें बनाने को सोचा कि कुछ उसमें रंगोली बना दें तो रंगोली को चावल चावल का आटा पीस के उसी से रंगोली बनाया फिर उसको रंग से भरा गया रंगोली से कलर से भरा गया फिर कलर से भरने के बाद में हमने सोचा उसमें चित्र बना दें चित्र बनाते बनाते एक अच्छी सी उसमें चिड़िया बना दी चिड़िया बहुत सुन्दर बन गई बहुत सुन्दर बन गई वो देखने में इतनी सुन्दर थी कि कभी हमने सोचा ही नहीं था कि क्या हम इतनी सुन्दर चिड़िया बना लेंगे इतनी सुन्दर चिड़िया बन गई बहुत सुन्दर क्या बताएँ फिर एक बार घर पे होली था फिर होली हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है फिर होली में हमने रंगोली बनाई फिर रंगोली में जब होली होली में जब रंगोली बनाई तो ये उसे पहले सारा किनारा कलर से भरा गया उसके बाद में बीच बीच में रंग से भरा गया गुलाल अबीर से भरा गया क्योंकि होली था न तो अबीर गुलाल भी जरूरी था भरने का तो बहुत अच्छी सी रंगोली बनाई रंगोली बनाने के बाद में फिर उसमें मोर बहुत पसंद है हम लोगों को फिर उसमें मोर बना दिया मोर का चित्र बना दिया वो चित्र इतना सुन्दर बना इतना सुन्दर बना कि क्या बताएँ जो कभी सोचा नहीं था कि क्या हम मोर बना लेंगे और जब बनाया तो बहुत सुन्दर मोर बना बहुत सुन्दर मोर बना बहुत अच्छे से बनाया और एक बार घर पे शादी थी तो शादी जब विदाई होके दुल्हन घर आती हे तब हम लोग दरवाजे पे रंगोली बनाते हैं जब दुल्हन अंदर आती है तब रंगोली बनाते हैं उसको रंगों से भरा जाता है बहुत अच्छा सा रंगोली बनाया हमने सोचा नहीं था कि क्या इतनी सुन्दर रंगोली बन जाएगी और जब बनाने लगे तो बहुत सुन्दर तैयार हुई देखने में बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी रंगोली इतनी अच्छी रंगोली बन गई कि हमने सोचा नहीं था ओ रंगोली बन गई उसमें मोर भी बहुत अच्छा सा बना गया